योगा में मूंखे ॿ ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि जेके हिकु कपाल भाती ऐं ॿियों अलोम विलोम कपाल भाती हिन करे वणंदी आहे हो कपाल भातीअ सां असांजो वधि में वधि पेट अंदरि वेंदो आहे ऐं ॿियो साहु खणण में ॾाढो सुठो थींदो आहे ऐं पेटु साफ़ु ईंदो आहे ऐं ॿियो अलोम विलोम में असांजी जेका अंदरी ख़राबु हवा आहे उहा ॿाहिरि निकिरंदी आहे ऐं जेका सुठी हवा आहे उहा अंदरि वेंदी आहे ऐं असांखे साहु खणण जी जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे न उहा तकिड़ो लही वेंदी आहे हिन करे हिकिड़ा ॾह मिन्ट कढी करे अलोम विलोम ऐं कपाल भाती करण में ॾाढो असांखे फ़ाइदो मिलंदो आहे रोज़ु कपाल भाती करणु ज़रूरी हूंदी आहे कपाल भाती हिकु सहूले में सहूली कसरत आहे जंहिं सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो आहे ऐं अलोम विलोम बि हिकु नकु पासे खणणी आहे हवा आहे ॿिए नकु पासे छॾिणी आहे अलोम विलोम बि सहूली हिकु कसरत आहे इनकरे इहे ॿई मूंखे ॾाढीयूं वणंदियूं आहिनि सो रोज़ु मां ॾह मिन्ट कढी अलोम विलोम ऐं कपाल भाती ज़रूरु कंदी आहियां